اسکول طلبا جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو فنون اور دستکاری سیکھنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہیں کہیں پر اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے وہاں کے اساتذہ الگ الگ دستکاری اور فنون کے لیے کلاسیز دیتے ہیں جن سے ان بچوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے بچپن میں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے دوران کچھ چیزیں بنایا کرتا تھا جیسے کاغذ کی کشتیاں بناتا تھا اور اسے ٹھہرے ہوے پانی تیرنے دیتا تھا جس سے ہم لوگوں کو خوب مزہ آتا تھا میری بہن بھی گڑیا بنانا کر کھیلا کرتی تھی یہ وہ دو دور تھا جو ہم لوگوں کے بچپن کا تھا اب ہمارے گھر کے بچے ایسا کرتے ہیں